हेल्ल' ओय मा नैहाय जिरायनानै दङ आङो ए दे ओं ओं ओमफ्राय मामोन ए ओमफ्राय जामफै जावनानै मा खालामगोन ए नों वाल होनो नागिरदों

ओमफ्राय वालखौहाय ओरैबो ओरैबो मोजां सिमाखौ सुनानै होनांगोनहाय नङाबा ओं ओं नङाबा जोंनिथिं बारा फैबा एसे दिग्दार जालायगोनहाय औ ओं ओं ओं बिदिनो खालाम दे होमबालाय नोंसोरो मालानिफ्राय मावगोन बे खामानिखौलाय आंहा नोंसोर गोबावनिफ्राय माबा होआबा आं सोलाबनाय नङाहाय आंबो न'आव थायाना नायनांसिगोनसो बेखौबो टाइमखौनो जानो मालिकजोंबो सोंनांसिगोनना मालिकनावबो ओं नङाबा हाब जोंना मालिकआ खाथ्राहाय सिमाखौ मोजाङै सुनानै वाल गाथियाबा बिराद दावराव जालायनायसो जागोन ओं ओं ओं दे मिलायनानैसो सुनांगोन नङाबा रागा जोंलायनाय जागोनना ओं ओं ओं

दे होमबालाय नोंसोर माब्ला सम मोनो खोनथाहरदो ए दे दे दे